बिहार में प्रमुख राजनीतिक दल दो हैं प्रथम भारतीय जनता पार्टी दु द्वितीय काँग्रेस और तीसरा अस्थान आर जे डी का है यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे माननीय सांसद गिरिराज बाबू हैं गिरिराज बाबू अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से विकास और सामाजिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है जबतक समाज विकास नहीं होता तबतक उनका विकास सफल माना नहीं जाता है समाज का विकास तभी होगा जो नीचे तबके के लोग को नीचे तबके के लोग को शिक्षित करना उनके विचारों को अवगत करना और सामाजिक आर्थिक और राजनिकी राजनीतिक तरीके से उनका विकास करना तब वह सफल नेतृत्व समझा जाएगा नहीं तो वह सफल नेतृत्व नहीं समझा जाता है बिहार का विकास और भी जैसे यहाँ के पहले मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव थे उनका जो स्वभाव था बोलते तो ठीक थे लेकिन करने का ऐसा लगता था कि वह ऐसा व्यवहार व्यक्तिगत रूप से ही अपना विकास कर पाते हैं लेकिन समाज का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है जबतक समाज विकास नहीं होता लोगों को लगता है क्या कि समाज को कुरीति भरा हुआ है समाज को कुरीति दूर करने के लिए आपस में संगठ होना संगठन होना बहुत आवश्यक है संगठन इसलिए कि कोई भी पार्टी हो चाहे लोल लोक जनशक्ति पार्टी हो आर जे डी हो काँग्रेस हो या बी जे पी हो सबको संगठित होना है समाज का विकास तभी होगा ना कि पार्टी पार्टी का विकास होना चाहिए व्यक्ति का विकास होना जो ही व्यक्ति का विकास होता है खुद ब खुद पार्टी का डेबलेसन ऑटोमैटिक हो जाता है जैसे हमलोग शिक्षा से जोड़ते हैं सड़क से जोड़ते हैं चिकित्सा से जोड़ते हैं और अपने व्यवसाय से जोड़ते हैं हमखु पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन मेरा विकास नहीं हो रहा है तो वह विकास सब सफल नहीं माना जाता है सफल इस तौर पर नहीं माना जाता कि हम तो विकास कर लिए मेरे समाज में मेरी आने वाली पीढ़ी भी कुरीति से भरे होते हैं कोई मेरा उधर जाकर कुछ बोलते हैं कुछ उधर जाकर कुछ बोलते ऐसा समाज कुरीति भरा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए समाज तभी होगा हमारे अगल बगल के रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा का विकास होना चाहिए जितने भी इन्स्टीट्यूट हैं चाहे प्राइवेट हों गवर्नमेन्ट का हो या निजी संस्था हो सबका विकास होना चाहिए उसके विकास होने पर खुद का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कहता है कि लड़का लगता है क्या कि पढ़ा लिखा हुआ है अगर बोलने से ही पता चलता है कि लड़के जो हैं मूर्ख की तरह बात करता है जो अच्छे ढंग से पढ़े लिखे होते हैं उसका आर्थिक विकास राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास खुद ब खुद उल्लखित दिखता है हमलोग यही कहना चाहते हैं समाज में जो भी प्रतिनिधि आते हैं चाहे सांसद होते हैं विधायक होते हैं या हमलोग के मुखिया होते हैं वह लोग इनका ध्यान दें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें धन्य